गायन में साँस नियंत्रण और उसके आधार पर उसकी भूमिका बहुत जरूरी है गायन के अंदर जो भी कुछ है वह श्वास है जैसे कि शरीर के अंदर साँस का जो अहम रोल अहम भूमिका होती है उसी तरह से गायन में भी साँस का उतना ही अधिक महत्व है गायन करते समय साँस फूलना आदि चीजें सामान्य बात है परंतु हम कुछ कलाकारों का उदारहण लें हरिहरन साहब या शंकर महादेवन साहब ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने गायन के साथ साथ अपने श्वास पर भी नियंत्रण रखा है एक साँस में लंबे लंबे अंतरे लंबे लंबे मुखड़े गाना इनकी कला रही है और इसी कला को अधिक बढ़ाने के लिए जब उनसे साक्षात्कार किया गया तब पता चला कि शंकर महादेवन सर हमेशा अपने डेली रुटीन में अपने चार्ट में इस चीज को समाहित करते हैं कि वो प्राणायाम पर जोर देते हैं प्राणायाम जो है वो साँस लेने और साँस छोड़ने की एक कला है जो कि हमें हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है और संगीत में उपयोगी सिद्ध होता है संगीत के अंदर गायन शैली को सुधारने और साँस पर नियंत्रण रखना इसलिए भी आवश्यक है कि माइक के अंदर साँस लेने और साँस छोड़ने की आवाज न आए ताकि गायन अधिक मधुर और आकर्षक व मनमोहक लगे